اتر پردیش میں ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر تقریباً تمام زمرے کے لوگ رہتے ہیں چاہے وہ مسلم ہوں ہندی ہوں ہندو ہوں عیسائی ہوں بدھسٹ ہوں اور وہ لوگ اپنے اپنے تقریبات میں اپنے حساب سے منایا کرتے ہیں اور جو ان کی جو ان کی تقریبات ہوتی ہیں چاہے وہ کسی بھی زمرے کی ہوں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس چیز کو شئیر کرتے ہیں جیسے کہ انگیجمنٹ شادی وغیرہ انگیجمنٹ وغیرہ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے اس میں تمام زمرے کے لوگ آتے ہیں اور باخوش ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یہ یہ ساری چیزیں اس سے اس چیز کی وجہ سے لوگوں کے آپس میں محبت بڑھتی ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تمال بہتر ہوتا تأمل بہتر ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جہاں پر وہ لوگ جہاں پر وہ لوگ کم کام کرتے ہیں وہاں ہر بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں جس جس سے ان کی بھی ترقی ہوتی ہے اور آپس میں میل محبت بھی قائم قائم ہوتی ہے